म्हजें गांवचें नांव कुरतोरी तें सालसेट तालुकांत पडटा म्हज्या गांवांत जायते वाडे आसात म्हजें हांव रावतां त्या वाड्याचें नांव वेटणें हांगा आनिकूय वाडे आसात देखीक मुंजिरी मुशीवाडो पिकॅन रुमोंटे बातोरां आनी जायते वाडे आसा आमच्या गांवांत एक इगर्ज आसा ते इगर्जेचें नांव सांतआलुसाची इंगर्ज आनी जायते भशेनचीं कपेलां आसात जावं तांचीं नांवां सांत सांत आंतनीचें कपेल आसा सांत सांबास्थावानाचें कपेल आसा कार्मी कपेल म्हूण आसा मागीर कार्मि कपेला तेंकून कार्मी कार्मि कपेलाचें इस्कॉल आसा ताचें नांव अवर लेडी ऑफ कार्मल्स हायस्कूल थंय फस्ट स्टँडर्ड सान ते एस एस सी शिकयतात मागीर आनी एकूय शाळा आसा ताचें नांव सेंट झेवियर्स इंस्टिट्यूट एड्युकेशनल इंस्टिट्यूट तातुंतूय बीन फस्ट स्टँडर्डा सून एस एस सी शिकयतात मागीर आनी एकूय शाळा आसा ताचें नांव सेंट एलेक्स हायर सॅकेंड्री थंय इकरावी सावन बारावी शिकयतात आं थंय सगलें आसा कॉमर्स आसा सायन्स आसा ना कॉमर्स आसा आर्ट्स आसा आनी सी आर एम आसा आनी वॉकेशनल आसा मागीर हांगा आनिकूय एक शाळा आसा ती शाळा स्पेशल स्कूल स्पेशल भुरग्यां लागून तें शाळेचें नांव सेंट विन्सन्ट स्पेशल स्कूल मागीर हांगा एक भलायकी केंद्रय आसा मागीर हांगा एक मूत म्हणून आसा त्या मूतीर एक कपेल आसा अवर लेडी ऑफ मिरिकल्सांची थंय वर्सा एक फावटी फेस्त जाता सो थंय फेस्त जाता तेन्ना इगर्जे सावन रस्त्यार सावन चलून वयर कपेलां वतात दोंगराचे कपेल पडटा तें सो सगलो लोक चलून हाती वाती घेयन आनी फाटल्यान सायबिणी आनी जेसे घेयन चलोन वतात आख्खे वाटेर वयर मोतीर मागीर आमच्या गांवां हें पडटा बाजार पडटा अमके दिसां लागून थंय सगलें मेळटा जावं तें इस्तिदा लुगटां बिस्किट्यो चुवडा फ्रुट्स मा फळ मागीर फुलां मागीर इस्तीद वा शर्ट ब्लावज कितें जाय तें मेळटा मोचे जोतयां कितें जाय तितलें मेळटा मागीर आमच्या बाजरां गांवा बाजरां कुट्टरे बाजार म्हणटात ताका थंय एक सायबीण दवरलेली आसा वेलंकन सायबीण मांय थं ड्रायवर्स एसोसियेशना लोक मेळून थिंय एवरी इयर आतां सेतेंब्रा म्हयन्या नवीन करतात थंय रातचें कळें सातां लादीन म्हणटात लादीन काबार म्हणटकच खावपा दितात आनी मागीर काबार करतात आनी मागीर फेस्ता दिसा बरें व्हडलें सेलब्रेट करतात मागीर आमच्या गांवां एक मंदिरूय आसा मागीर आमच्या गांवां जायते भाशेची तोडां तोडी आसात तांचीं नांवां रायतोडे मायतोडे कुट्टोरे तळें आसा जें कुट्टरी इगर्जे कडेन आसा तें आनी इंगजीम बीन सगलें आसा आमच्या गांवांत सगल्याक ग्रिनरी चड आसा शेत बी चड आसात हांगा शेतकारांय चड मागीर म्हशी वाडो म्हूण आसा थंय मुशी वाड्याचेर तळे आसा एक मुशेर म्हणटात थंय थंय लोक बसून नुस्तें गरयताय नुस्त्या गरयलें म्हटल्यार तें नुस्तें काडन बाजरां वचून विकतात लोक पयस पयस सावनूय येवन नुस्तें घेतात आमगेलें कित्याक आमचें नुस्तें सारकें फ्रेश नुस्तें मेळटा तीं सुंगटां काळो केरी गाळमो आनी आनी जायते जायते भशेनचें नुस्तें मेळटा आमच्या हांगा कुट्टोऱ्या सुंगटा लागून फेमस आसा आमी फामाद आसा सो सुंगटां लागून जायतो लोक पयस पयस सावन देखून येता घेवपाक मागीर आमच्या हांगा सकयल्यान शेत जायते आसा आमच्या वाड्यांकूय बीन आनी शेतकारां शेत रोयतात आनी मागीर तें वचून विकतात आमचें कोपरेटीव सोसायटी आसा हांगा मागीर पंचायतूय आसा आमकां मागीर आमकां जायते भशेन हें आसा सेंट्रल बँक लागता हांगा आमच्या वाड्यारूय आमच्या वाड्यारूच घर जायतीं आसात आनी आमचो गांवूय बरो व्हडलो आसा तो आमचो गांव काडून मुखार गेल्या मायणां मेळटा पूण मायणां मायणां म्हणनात मायणां कुर्तोरी म्हणटात सो मायणां आनी कुर्तोरी एक करून म्हणटाच थंय त्या प्लेसीर आनी म्हाका म्हजो गांव सुंदरतायेक लागून बरो दिसता तो सोबीत सुंदर आनी निवळ आसा गार्बज बी पडलेली मेळपा ना तुका अशी तशी सो ताका लागून हांव म्हाका म्हजो गांव लायक